موجودہ دور کے حالات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے میں موجودہ حالات پر مزید لکھنے کا خواہش مند ہوتا ہوں اور اُن کی تفصیلی اور تحقیقی جانکاری لوگوں تک پہنچانا میرا اصل کام ہوتا ہے اور اُس کو لکھنے میں بھی مزید کوشش کرتا رہتا ہوں تاکہ اِس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو تک تو نہیں پہنچ سکتا لیکن جو انسانوں تک کہ پہنچ سکتا ہوں اُن تک کہ بات جو ہے وہ تحقیق شُدہ ہو ایسا نہ ہو جھوٹ پر مبنی ہو جو بھی بات اُن لوگوں کو معلوم ہو وہ تحقیقی معلوم ہو اور جو ہے معاشرے کو دین کی اور اِصلاح کی بہت ضرورت ہے علماء کے ساتھ ساتھ جو عام طبقہ جو روایتی زمانہ چلا آ رہا ہے اُن کو روایتی رسم و رواج سے بھی آگاہ کرنا بہت ضروری ہے اِس لیے کہ ماضی میں جو کچھ روایتی طور پر لوگ کر رہے تھے آبا و اجداد وہ اب کی نسلیں نہیں کر رہی ہیں اُن کو حقیقت سے واقف کرانا ماضی کی باتوں کو یاد دِلانا آج کے نوجوانوں کے آج کے ضعیف لوگوں کو بہت ضروری بات ہے اُن کو